मुंहिंजे हिसाब सां सिंधी ॿोलीअ जे फैलाव लाइ ऐं इनखे बचाए रखण जे लाइ असांखे पंहिंजे घर खां शुरूवात करिणी पवंदी जीअं की असां पंहिंजे घर परिवार में नंढणनि ॿारनि सां घर जे पंहिंजे वॾणनि सां ॿारणनि सां सभिनी सां असां सिंधीअ में ॻाल्हायूं घर जी केतिरियूं बि शयूं जेके कम थी अचनि पियूं उन्हनि जा नाला ॿारनि खे सिंधीअ में ख़बर हुजणु खपनि असां जेके पूरे साल में पूरे दिलि सां सिंधीअ जो हर त्योहार मल्हायूं उन्हीअ में गोगियो तीजड़ी नंढी वॾी थदड़ी ऐं चेटी चंड असांजे ईष्ट देव झुलण देवता जो अखो आरती ऐं जेको बि असांजो त्योहार मल्हायो थो वञे उन्हीअ जा उन्हआ जी मल्हाइण जा तरीक़ा असांअ ॿारनि खे सेखारियो सिंधी नंढणा नंढणा प्रोग्राम आयोजित कयूं सिंधी सिटरूं उन्हनि खेसेखारियूं सिंधीअ में कोई बि कहावत आहे पहाको आहे मुहावरो आहे उन्हे जो अर्थ ॿारनि खे ॿुधायूं सिंधीअ जो साहित्य एतिरो असांजो सुहिणो साहित्य सिंधीअ जी ॿोली असांखे अहिड़ी मिठड़ी ॿोली आहे एहिड़े सम्मान वारी ॿोली आहे जेका असांखे पंहिंजी अॻिते वारी पीढ़ीअ खे अगरि बचाइणी आहे ऐं सेखारणी आहे त असांखे सभिनी खे मिली करे इहो प्रयास करिणो पवंदो के असां इन सिंधीअ खे सभिनी ताईं पोहंचायूं पंहिंजी सम्मान वारी पंहिंजी मिठड़ी ॿोलीअ खे हर समाज हर देश हर प्रांत में जिते बि असांजा सिंधी भाउर भेनरू परिवार वसियल आहिनि उन्हनि ताईं इहो संदेश पोंहचायूं इहो मेसेज वञणु खपे की असां पंहिंजी ॿोलीअ में ॿारनि सां ॻाल्हायूं ऐं उन्हनि खे इहो प्रोत्साहित कयूं इहो उत्साह ॾेयूं की तव्हांखे बि पंहिंजे परिवार में पंहिंजे वॾणनि सां सम्मान में उन्हनि खे हथ जोड़े जय झूलेलाल चवण नम्रता करणु ऐं न्याज़ी आज़ीज़ीअ सां उन्हनि खे वॾणनि खे सम्मान ॾेयणु सिंधीअ में हर तरह सां सिंधीअ जो बचाव करण असांजी वॾी इहा ज़िम्मेदारी आहे त असां पंहिंजे सिंधीयत खे काइमु रखूं अॻिते वधायूं असांजो सिंधी पहनावो असांजी जेका ॿोली आहे उन्हीअ में जेका मिठास आहे उन्हीअ खे बि असांखे अॻिते नई पीढ़ियुनि में अगरि पोहचाइणो आहे त असां इहो प्रयास कंदासीं की हर कोई सिंधी पंहिंजे परिवार खां शुरूवात करे ऐं कणी कणे में उन्हीअ सिंधीअ खे सिंधीयत जे समाज में उन सिंधीअ खे पोहचाए जय झूलेलाल